हम कभी किसी दूसरे पक्षी के आवास में नहीं गए विदेश में नहीं गए हम सिर्फ अपने ही देश या अपने ही राज्य के आसपास के चिड़ियाघर में गए हैं वहाँ पा जाकर बहुत सारे पक्षियों को देखा और देखकर बहुत ही आनन्द महसूस हुआ हमारे यहाँ चिड़ियाघर में कोयल कबूतर बाज़ बत्तख हंस अन्धा बगुला कौआ जैसे पक्षी पाए जाते हैं और कुछ बहुत ही पक्षी जैसे नीलकमल पक्षी भी पाया जाता है और वह देखने में बहुत ही सुन्दर और अच्छा लगता है सभी पक्षियों के नाम तो नहीं पता चलते लेकिन चिड़ियाघर में जाकर देखो तो बहुत ही प्यारे प्यारे पक्षी दिखाई देते हैं और उनको देखकर जो मनोरन्जन महसूस होता है वह एक सुखद ही होता हे और हमारे वहाँ हम बचपन से ही चिड़ियाघर घूमने का बहुत शौक रहता है वहाँ जाकर पक्षियों के अलावा और भी जानवर देखने को मिलते हैं जिससे बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है हमारे यहाँ पक्षियों में कुछ विदेशी पक्षी भी चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं जिनके नाम भी लिखे होते हैं वहीं पर लेकिन हम देखने के अलावा उनके नाम पर ध्यान नहीं देते और बहुत ही अच्छे पक्षी वहाँ होते हैं जिससे देखो और बहुत ही अच्छा लगता है पक्षियों में हंस बहुत ही अच्छा और लम्बा और बड़ा होता है जिसको हम बहुत ही भारी देखते हैं और उसके पास जाते तो वह डर लगता है लेकिन देखने में बहुत ही प्यारा होता है बाज़ भी देखते हैं बहुत ही बड़ा और बहुत ही ऊँचाई तक उड़ने वाला पक्षी होता है पक्षियों में मुर्गा भी आता है जो लोग घरों में भी पालते हैं और हमारे चिड़ि आसपास बहुत से चिड़ियाघर हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे बहुत सारे लोग आते हैं देखने देश विदेश के भी आते हैं भारत के पक्षी देखने के लिए और विदेश में भी हमारे यहाँ के पक्षी पाए जाते हैं चिड़ियाघर में पक्षियों को बहुत ही अच्छी और सुशील जगह पर रखे जाते हैं जिससे उसको उड़ने और बैठने में कोई दिक्कत न हो पक्षियों में कबूतर तीतर

और कुछ विदेशी भी पक्षी लाकर रखे जाते हैं जिससे लोग देखें और मनोरन्जन महसूस करें पक्षियों में बत्तख को भी बढ़ियाँ तालाब बनाकर चिड़ियाघर में रखते हैं और पालते हैं जिससे लोग देखने के लिए बहुत ही प्रसन्न होते हैं जिसको हम देखकर कर खुश होते हैं और पक्षियों को देखने के लिए ही हम सिर्फ चिड़ियाघर जाते हैं और चिड़ियाघर में वैसे तो बहुत ही प्रकार के पक्षी होते हैं और जानवर लेकिन सबसे ज़्यादा पक्षियों को ही देखते हैं और हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे आवास बनाए जाते हैं जहाँ पर सिर्फ सभी प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और अपनी अपनी फ़ैमिली के साथ जाकर पक्षियों को देखते हैं और मनोरन्जन लेते हैं और उनको दाने खिलाते हैं खाने वाली चीज़ लेकर जाते हैं पक्षियों को डालते हैं वह खाते हैं इससे और भी सुख प्राप्त होता है पक्षियों को मोर भी पालते हैं और मोर को चिड़ियाघर में रखते हैं वह हमारे देश का राष्ट्रीय पक पक्षी है और इसलिए हर जगह पर मोर को ज़रूर पालते हैं और उसकी तस्वीर को लगाते हैं लोग मोर की तस्वीर को अपने घरों में लगाते हैं हमारे लखनऊ में भी चिड़ियाघर है सबसे नजदीक हमलोग वहीं देखने जाते हैं जिससे पक्षियों को बहुत ही अच्छा देखकर महसूस होता है और भी दोस्तों को साथ लेकर जाते हैं उनको भी दिखाते हैं इसलिए पक्षियों को बहुत देखो और पालो और उनको अगर नहीं दूर देखने जाते तो अपने आसपास पक्षियों को भी रोज देखते हैं नीलकमल पक्षी सबसे अच्छा और सबसे प्यारा लगता है तोता भी अच्छा लगता है चिड़ियाघर में जाकर पक्षियों को दाना खिलाने का बहुत ही अच्छा सम लगता है जिससे हम पक्षियों को पालते हैं और जाते हैं देखने चिड़ियाघर में बहुत सारे लोग आते हैं पक्षियों देखने जो विदेश के भी लोग आया करते हैं हमारे भारत देश में पक्षियों को देखने के लिए जैसे भारत से आकर कर भारत के लोग आम नागरिक तो बाहर जाकर देख नहीं पाते कि विदेश में कैसे पक्षी पाए जाते हैं तो अपने ही देश में जाकर चिड़ियाघर में विदेशी पक्षियों को भी देखते हैं और मनोरन्जन लेते हैं जिससे उनको बहुत ही सुख प्राप्त होता है